मेरे पास चार भैंस दो गाय एक सांड एक घोड़ी है इनकी देख रेख के लिए मुझे सुबह चार बजे से उठना पड़ता है सुबह चार बजे उठकर मैं सबसे पहले अपनी भैंस का दूध निकालता हूँ उसके बाद गाय का दूध निकालता हूँ उसके बाद इनको चारा वारा डालता हूँ चारा डालने के बाद फिर इनको घूमाने ले जाता हूँ घूमाने के बाद फिर इनको वापस घर ले आता हूँ घर लाने के बाद इनको अच्छे से देखभाल के लिए इनको निहलाता हूँ निहला कर फिर इनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं खाल वल यह देता हूँ खल वल देने के बाद इनको फिर पानी पिलाया जाता है पानी वानी पिला कर इनको खेत तरफ़ घुमाना पड़ता है इनके लिए घाँस की व्यवस्था करनी पड़ती है हर चार पाँच बजे फिर इनको घर ले आना लाना पड़ता है घर लाकर फिर दूध निकालो दूध निकाल कर इनका दूध डेयरी पर देना रहता है डेरी पर जो दूध आ देते हैं उसका जो पैसा आता है उससे गाय भैंस के खाने की व्यवस्था की जाती है खल कपाशिया और भी जो इनको खाने में आती है उन चीज़ों की व्यवस्था हम करते हैं और हमारे घर के दो इंसान कम से कम इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं इनकी इनकी देखभाल कैसे की जाए और इनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए जो समय समय पर इनको देना चाहिए इनके लिए खेत पर हमने चारा बो रखा है बरसी बो रखी है ज्वार बो रखी है बाजरी बो रखी है इनको खिलाने के लिए हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करते हैं इनके लिए हमने सुक्ला करवा रखा है इनके लिए सोयाबीन का बगदा रख रखा है जो इनको टाइम टाइम पर हमारे से व्यवस्था होती है वे इनको खिला देते हैं